जी नमस्कार बोलिए तो आपको कैसे चाय चाहिए

आप मिल्क वाला चाय पिएँगे की विदाउट मिल्क का मिल्क वाला चाय पिएँगे की विदाउट मिल्क का ओके आपको अगर कुकीज वाली आईडी चाहिए तो आप बोल सकते ऑर्डर कर सकते हैं हमारे यहाँ चॉकलेट कुकीज वगैरह सब मिलता है कॉफी भी मिलती है कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ की होती है वह सब मिल जाएँगी आपको चाय में पानी ज़्यादा डाला जाता है नहीं पानी ज़्यादा क्यों डाला जाएगा नहीं आप हमारे यहाँ का पीकर देखिए आपको ऐसे कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा चाय पीकर आपको मज़ा आ जाएगा बोलेंगे की आपको ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी है नहीं चाय में नहीं अगर आप विदाउट मिल्क पिएँगे तो पानी तो आपको मिलेगा ही पीने के लिए उसमें तो पानी रहता है विदाउट मिल्क में अगर आप मिल्क का पिएँगे तो उसमें आपको दूध मिलेगा वह ज़्यादा अच्छा रहता है विदाउट मिल्क की चाय से ठीक है जी ठीक है हो जाएगा और आपको इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चॉकलेट वगैरह चाहिए तो हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा आप बोल सकते हैं आपको चॉक चॉकलेट के साथ आपको कुकीज भी मिल जाएगा यहाँ पर हमारे यहाँ सारी सुविधाएँ मिल जाएँगी आपको सिर्फ चाय ओके आप मीठा ज़्यादा पीते हैं या फिर कम कॉफी की कॉफी चाहिए आपको या फिर आपको चाय चाहिए कॉफी कौन सी कोल्ड कॉफी मिल्क की या चॉकलेट वाली या फिर जी ठीक है इसकी भी वैराइटी आपको अलग अलग मिल जाएँगी इसमें भी बहुत सारी वैराइटी मिल जाएँगी आपको ओके